خطے کی تاریخ گزشتہ صدیوں کے دوران مختلف سلطنتوں کو اور خاندانوں سے کافی متاثر ہوئی ہے ہر سلطنت اور خاندان نے اپنی اپنی چھاپ چھوڑی اور یہ خطہ مختلف اثرات اور تبادلوں کا مرکز بنا رہا چار نمبر سلطنتیں اور خاندان جو اس خطے پر اپنا اثر چھوڑ گئی ہیں جیسے موریہ سلطنت گپتا سلطنت دہلی سلطنت مغل سلطنت مراٹھا سلطنت اور برٹش برٹش حکومت